जूनागढ़ जो शहर भारत जे गुजरात राज्य में सौराष्ट्र इलाइक़े जे ज़िले जो मथक जो शहर आहे जेको घणो जूनो आहे राजाशाही किले वारो शहर आहे जंहिंजे करे जूनागढ़ शहर जे नाले सां मशहूरु आहे पर्यावरण झंगलनि खे बचाइण जे लाइ सरकार जूनागढ़ में हिकु झंगली जानवर जे लाइ अभयारण्य ज़ाहिरु कयो आहे जंहिंमें कोई बि माण्हू अंदरि वञी नथो सघे ॿियो झंगल जी एराजी अहिड़ी आहे जंहिंमें असां वटि ॿ मेला लॻंदा आहिनि हिकु महाशिवरात्रीअ जो मेलो पंज ॾींहं लॻंदो आहे ॿियो गिरनार परिक्रमा जो मेलो लॻंदो आहे जंहिंमें झंगल खे गिरनार खे सॼो छटीह किलोमिटर जो फेरो ॾियणो पवंदो आहे इहे ॿई मेला कुदिरती वातावरण ऐं झंगल में लॻंदा आहिनि उन्हीअ टाइम में सरकार माण्हुनि खे इन झंगल जी एराजीअ में वञण जी मोकल ॾींदी आहे बाक़ी जे वक़्ति लाइ इन्हनि झंगलनि में माण्हू वञी न सघंदो आहे झंगल खे बचाइण लाइ सरकार इन्ही झंगल खे अलामत जंगल तरीक़े ज़ाहिर कयल आहे उन्हे में माण्हू वञे त सरकार ऐं सरकार ॾंड ॾिं कंदी आहे इन्हे खां पोइ इन्ही झंगल में वञणु लाइ वण वधाइण लाइ सरकार हर साल चौमासे जे वक़्ति में नवां नवां ऐं जुदा जुदा वण पोखींदी आहे ऐं वण कटण ते रोकु आहे अगरि कोई वण कटे थो त उनखे सज़ा ईंदी सिॼ ऐं लाइट जो उपयोगु माण्हू पंहिंजे रोज़ाने जीवन में पंहिंजी ज़रूरीअत जे हिसाब सां इस्तेमालु कंदा आहिनि जय झूलेलाल